हैलो एमेजॉन मां तव्हां खां चारि ॾींहुं अॻु जूती घुराई हुई पर उहो मुंहिंजे पैर में नथी माप पूरी पए ऐं मूंखे उहो वापसि करणु थी चाहियां महिरबानी करे तव्हां पंहिंजा माण्हू मोकिलियो ऐं उहो जूती घुराए वठो ऐं उन जे बदिरे मां ॿियों कुझु घुराइणु चाहींदसि